बचपन दी सारें शा प्यारियां यादां मेरियां बड़ियां न कियां सनां इक हून कोई एह् बी इयां सनानियां होवे ते चेता आंदा चेता औंदा कि जेल्ले अस निक्के होंदे हे ते अस हे साढ़े घरै आह्ले ते कन्नै मेरे ताऊ दे मुड़े किश मेरे ताऊ दे कुड़ियां मुड़े मेरी भैन अ'ऊं अस केह् करना असें जी खट्टां डाह्नियां जेल्लै रातीं सौना होंदा हा जेल्लै खट्टां डाह्नियां बाहर कुतै बाह्र डाह्नियां बाह्र ते उत्थै सौना सारें जनें कंबल रजाई जे किश बी लैती ते फ्ही सारे हुंदे हे अग्गै पिच्छै के सारे खट्टां डाह्नियां ते इक दुए ने गल्लां करनियां ते फ्ही उ'नें गल्लां सनानियां ते अदूं इन्ना मजा आंदा हा ओह् सुनदे सुनदे इ'यां सौना जां फ्ही कुसा ने कोई होर गल्ल सनानी कुसा ने कोई हस्सने आह्ली गल्ल कोई सनाई ओड़नी ते कुसै ने किश करू ओड़ना ओह् चीजां जिल्लै चेता आंदियां हून इ'यां बड़ा शैल लगदा ते हून एह् और एह् चीजां ज्यादा स्पैशल की होई जंदियां कि आखदे न जदूं कोई चीज नेइ रौंदी नाह्ड़ी तदूं ज्यादा कदर पता लगदी कि आं ओह् किन्नी स्हेई चीज ही हून के ऐ कि असें असें घर अलग बनाऊ उड़े दा उंदा घर अलग होई गेदा हून कुतै इ'यां लब्भने बी हैन ते बिच कुतै इ'यां घट्ट घट्ट के लब्भने हुन ज्यादा मिलना होंदा नी ऐ सौने आह्ली ते गल्ल कुत्थै हून रेही कि खट्टां डाह्नियां बाहर किट्ठे सोवो अजकल कुत्थै इन्ना ओह् ऐ कुतै लब्भना बी होऐ ब्याहें कार्जें च गै लभदे ते ज्यादा उदूं के मिलना हुंदा ते तां के मिगी एह् उस्सै चीज गी गै ज्यादा स्पैशल ज्यादा खास एह् चीज बनाी ओड़ी दी कि हून असें मिलना नी ना हुंदा वापस ओह् दिन नेईं नांआंदे तां हून लगदा कि आं ओह् भाई उस चीज ज्यादा स्पैशल होई जंदी जेह्की चीज ते वैल्यू तां के आखदे नी अदूं के पता लग्गदी जिल्लै ओह् चीज जदूं नेई र''वै होई सकदा वा हून बड़ा मुश्कल होई हुंदा कि सारें आखना कि सारे 'सोचै सारे जने इ'यां सोचै कम्म बी हुंदे सारें कोई रोज घरै गी आंदा कोई नेई आंदा सारे अपने अपने कम्में च बीजी होई जंदे उ'ऐ जेह्के बचपन दे दिन होंदे ओकड़ी गप्प सुनदे सारे बड्डे होई गेदे हून जि'यां सनाया 'तुसेंगी जि'यां के अस किट्ठे सौंदे हे खट्टां अग्गै पिच्छै डाहियै गल्लां करदे करदे गप्पां मारनियां कदें रूट्टी खाने गी जाना ते कदें रूट्टी किट्ठी खानी ओह् स्याले दे दिनें कुतै ढोडे होंदे हे ढोडा मेरा फेवरेट ऐ ढोडे खाने किट्ठे साग कन्नै होऐ कढ़ी कन्नै राजमाहें कन्नै बड़ा मजा आई जंदा ते हून ओह् चीजां कुत्थै होनियां व बचपन गेआ उठी बचपन दी गल्लां हून अस बड्डे होई गेद हून उऐ चीजें गी इयै स्पेशल बनाई ओड़दे कि हून चीजां वापस नी आई सकदियां